हैलो हां जी हां जी महाराज अच्छा कदूं ऐ अच्छा अच्छा बड़ी बड़ी मबारखां तुसेंगी अच्छा हां आवा दी थोह्ड़ी थोह्ड़ी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा केह्ड़ी अच्छा मेरे कश त्रै साइज़ न इक छोटा साइज़ ऐ ते इक इक खान्ने आह्ली ऐ इक त्रै खान्ने आह्ली ऐ केह्ड़ी चाहिदी तुसें हां जी हां जी हां जी इक ओह् आह्ली ऐ इक ओह् निक्का साइज़ आई गेआ इक बड्डा साइज फुल्ल साइज आह्ली ऐ ओह्दे च इक्कै खान्ना होंदा त्री नुहाड़ा कोई ऐ कोई पंजाह् रपेऽ दा पैकेट ऐ इक कोई गलास ते कोई ऐ सट्ठ रपेऽ दा पैकेट ऐ ओह् केह् आखदे नुहाड़े ई कोई कोई चौबी गलास होंदे हां जी हां जी हां जी हां जी ओह् बी थ्होई जाह्ग ओह् थोह्ड़ा मैंह्गा कोई ओह् सौ रपेऽ दा होना कोई ओह् पैकेट इक ओह्दे च होंदे कोई त्रीह् पीस होंदे हां जी हां जी हां चम्मच बी सारे ई थ्होई जाह्ग आएओ तुस हट्टी हट्टी आएओ ओह् फ्ही करी लैगे बेहियै गल्ल ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके ठीक ऐ ठीक ऐ लाई लैगे तुसेंगी रेट